बाइक हलाईंदे टाइम त सुठो लॻंदो आहे बाइक में त सुठो ईज़ी बि आहे ऐं सुठो बि आहे हलाइण में त बढ़िया आहे बाइक में सुठी ऊर्जा मिलंदी आहे सही आहे सही तरह हलायो त सभु सुठो आहे बढ़िया आहे उन सां सुठो छा आहे बाइक में बढ़िया आहे हलाइण में बि सुठ ऐं सही आहे स्पीड बि स्पीड बि लिमिट आहे त ऊर्जा स्पीड त लिमिट में हलाईंदा आहियूं फुल फ्लैश में त कोन हलाईंदा आहियूं भई फुल स्पीड त घटि ई रखाईंदा आहियूं ऐं उत्साह त सुठो लॻंदो आहे बढ़िया मज़ो ईंदो आहे बाइक हलाइण में सुठो आहे ऐं जंहिं महिल रश हूंदी आहे त उन टाइम स्पीड त घटि ई रखंदा आहियूं ऐं पंहिंजो जेॾीमहिल रश घटि हूंदी आहे त थोरी स्पीड रखंदा आहियूं उन टाइम हू त रश जे मथां आहे रश कीअं आहे रश वधीक आहे त रश उन हिसाब सां हलाईंदा आहियूं बाइक हलाइण में त सुठो लॻंदो आहे बाइक ठीकु आहे बाइक बढ़िया आहे हलाइण में मज़ो आहे सही तरह हलायूं त सही सही हलंदी हू त हलाइण जे मथां आहे हलाइण माण्हू कीअं हलंदो आहे मूं चयो माण्हू अगरि फुल स्पीड में हलाए थो त फुल स्पीड में त माण्हू जो एक्सीडेंट थींदो हू त माण्हुनि जे हलाइण मथां आहे संभाले हलाए त संभाले हली सघे थो न हलाए त एक्सीडेंट थींदा हू त हलाइण मथां आहे बाइक बाइक में त कोई प्रोब्लम न आहे बाइक सुठी आहे हलायो त सुठो आहे अगरि तव्हां ग़लति तरीक़े सां हलायो था त उहो सही न आहे न बाइक हलाइण में त बढ़िया आहे बढ़िया हिकदमि बढ़िया आहे सही आहे छो त बाइक हलाइण जे मथां आहे बाइक हलाए सुठी आहे संभाले हलिजे सभिनि में सभी सही आहे बाइक सभिनि खां सुठी आहे